ابھى دو دن پہلے ميں نے ايک امیزون سے ايک ہيڈ فون خريدا ميں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا كہ ايک اچھا سا ہيڈ فون خريدوں کيونکہ ميرے پاس کوئى بھى ہيڈ فون نہيں تھا دو دن پہلے امیزون پر ايک آفر ميں ميں نے ديكھا ميں نے فوراً ہى اس كو بک کر ليا ليکن آج جيسے ہى وہ ميرے پاس آيا ايک تو اس كى آواز اتنى دھيمى كہ ميں صحيح سے سن ہى نہيں سكتا اور پتہ نہيں كس کمپنى کا ہيڈ فون ہے کچھ سمجھ ميں ہى نہيں آ رہا ميں تو دوپہر سے اسے ہيڈ فون سے پريشان ہوگيا ہوں ميں اسے توڑ كر پھينک دوں گا اور کسى آفر پر بھروسہ نہيں كروں گا